हल्लो जी जी अछा जी हा हा अछा अछा अछा हम्म हम्म जी जी मिली वेंदव दीदी घणनि ॾींहनि लाइ खपे दीदी अछा जी जी भाव भाव तव्हांखे हिकुदमि रीजिनेबल बज़ार खां घटि अघ में मिली वेंदव तव्हांखे गाॾी केरु केरु अचिणो घणा ॼणा अचणु वारा आहियो तव्हां अछा अछा बरोबरु चार ॼणा आहियो अछा काईं तारीख़ अचणु वारा आहियो तव्हां अछा पंदरहनि ॾींहनि लाइ अछा अछा चार ॼणा आहियो तव्हांखे मतिलबु धंधे जे हिसाब सां बि अचो था ऐं घुमणो बि आहे ईअं न कच्छ में त जामु शयूं अथव हिते अंजार आहे पासे में भुॼ आहे माता जो मढ़ आहे जोॻिणी नाथ आहे कंडिला बंदरु आहे मुंद्रा ब्रिज आहे जामु हंध अथव हिते घुमण जो तव्हांखे बिजिनस जो बि मां करे ॾींदोमांव तव्हांखे धंधे जो जेको कमु आहे घुमिण हलिणो अथव उहो बि सभु कमु थी वेंदव तव्हांजो न न दीदी नशो ॿसो कुझु न न नशो ॿसो कुझु कंदा ई कान आहियूं दीदी तव्हां कोई आदत कोई बि ॻाल्हि में तव्हांखे कमप्लेन कान ईंदी तव्हांजो कमु सभु बढ़िया थी वेंदव तव्हांजो घुमण जो जी जी रेटु जी जी जी अघु तव्हांखे बज़ार खां एकदमि रीजिनेबल रेटु लॻाईंदोमांव तव्हां भाव एकदमि वाजिबी तव्हांखे चवणो कान पवंदव जी जी त तव्हां इहो ई मुंहिंजो नम्बर अथव तव्हांजा केतिरा थियनि था ऐं तव्हां अचो त पाण ॻाल्हाए वठूं था तव्हांखे मां अघ में घटि वधु करे ॾींदोमांव त हालु फ़िल्हाल तव्हां मूंखे पंज हज़ार जहिड़ा इहो ई मुंहिंजो नम्बर अथव हिन ते मोकिले वठो त छा मां ॿिए कंहिं सां गाॾी बुक न कयां बाक़ी अघु मां तव्हांखे बज़ार खां हिकदमि वाजिबी करे ॾींदोमांव अघु में तव्हांखे चवणो घणा ॾींहं हलिणो अथव किथे किथे घुमणु हलिणो आहे उन हिसाब सां अचो त पोइ पाण अघ जो ॻाल्हाए था वठूं

जी जी जी जी जी जी तव्हांजो घुमण जो बि जी जी सभु कमु मां तव्हांखे सभु हंधु घुमणु वठी हलंदोमांव तव्हांजे एकदमि सभु धंधे जो घुमण जो सभु मस्तु कमु थी वेंदव त तव्हांखे हॉ हॉटल वग़ैरह बि खपंदी न दीदी हा त हॉटल बि मां तव्हांखे कराए ॾींदोमांव जी जी जी जी जी न न तव्हां जी जी जी जी तव्हांखे कुझु बि दिक़त कान ईंदी तव्हांखे मां सुठी ऐं अघु बि वाजिबी में हॉटल कराए ॾींदोमांव तव्हांजो गाॾी जो कमु हॉटल जो कमु धंधे जो कमु सभु कमु थी वेंदव तव्हांखे अहिड़ो हुजे भले तव्हां शाम जो चओ घुमणु हलिणो आहे त लास्ट का ॿ टे ॾींहं चवंदा घुमणु हलिणो आहे जी जी जी जी इते घुमण जूं बि जामु अथव मंदरु आहे इते पंहिंजो आदिपुर में लीलाशाह जी कुटिया आहे जोगिणी नाथ आहे सभिनी मंदरनि में मां तव्हांखे घुमाईंदोमांव अघ में बि तव्हांखे कोई दिक़त कान ईंदी तव्हां ख़ाली मूंखे पंज हज़ार हिन मुंहिंजे नम्बर ते मोकिलियो जेको बि तव्हांजो पोइ तव्हांखे वाजिबी कटे सटे लॻाईंदोमांव उन में तव्हां मूंखे पोइ पंज हज़ार बरोबरु हलो पंहिंजो